जैसे कि परिवारमे सभकेँ एक साथ मिल जुलिके रहना चाही किआकि मिल जुलि कऽ रहैत छै तऽ एक दूसरेपर अगर कहीँ कुछो भेलै तऽ सभ परिवार एक साथ भए जाइत छै एकरासँ जे छै कि आदमी कमजोर नहि पड़ैत छै अगर सभ अलग अलग भए जेतै तऽ ओकरा से जे छै कि ओकरा जे छै कि सभ अलग अलग भए गेलै तऽ ओकरा एक दूसरेसँ मदद नहि मिलैत छै परिवारमे जे छै कि जे बड़ा रहैत छै ओकरा जे छै समझदारीसँ परिवारके समझा बुझा कऽ हर चीज करना चाही किआकि ओ परिवारकेँ एक गाँठमे जे छै बान्हि कऽ राखैत छै आओर जे छै कि ओकरा समझा बुझा कऽ चलाबय पड़ैत छै अगर बड़ा ही अथी करतै तऽ ओकरा परिवार टूटि जाइत छै एहन नहि करना चाही आओर अगर कहीँ झगड़े झाँटी भेलै या कोनो बाते भेलै वहाँ जे छै अपन परिवारकेँ समेट कऽ घर अनलक आओर ओकरो जे छै कि समेटके घर भेजा दहऽ एकरा से की होइत छै समाजमे भी छै मेल मिलाव रहैत छै एहन जे छै कि जाहिसँ बच्चा कोनो झगड़े करकै या इधर उधर करलकै तऽ बच्चाकेँ समझा देतै कि हँ एना नहि करही बाबू ई गन्दा बात छै ई गलत बात छै एना करलासँ जे छै कि तोरो तोरो जे छै कि हानि होतौ आओर बच्चोकेँ जे छै कि बड़कोके जे छै हानि ईसभ बातसँ होइत छै इएह लए कऽ बड़ाके जे छै परिवारकेँ मिला कऽ राखना छै आओर एकरा जे परिवार मिलैत छै तऽ ताकत होइत छै